मां बाइक हलाइण से इलाही सकारात्मक प्रभाव पवंदा आहिनि जीअं असां जीअं मां ई आहियां बाइक हलाईंदी आहियां त की पंहिंजे शहर में हलंदी आहियां अगले शहर में हलाए करे वेंदी आहियां त एतिरी परे परे बाइक हलाए करे वञणु वरी हुतां जे बारे में जानकारी वठणु की कहिड़े शहर में छा हले थो उते छा छा संस्कृति हलनि थियूं कीअं हलनि थियूं कंहिं बारे में कोई बि शइ जे बारे में पतो करण लाइ मां पंहिंजी बाइक सां ई आराम सां वेंदी आहियां और बाइक हलाइण सां बल्कि मौसम जो बि मज़ो माण्हू वठी सघंदो आहे आराम सां पंहिंजी धीरे धीरे हलाए करे और पंहिंजी ऊर्जा खे बि उहो वधाईंदो आहे और साह सां माण्हू हलाईंदो आहे बाइक त हू अलॻि अलॻि शहर में वञी करे अलॻि अलॻि शयुनि खे बि संस्कृति में बि हिसो वठी करे पंहिंजो मज़ो वठी सघंदा आहियूं